पोखरि खुनेनाइ छिऐ ओहिमे माछके बच्चा खसैने छिऐ कोइ अगोरए पाबि नहि सकै छिऐ बच्चा सब छोटा छोटा छै घरवला डिल्ली चलि जाइ छै गऽ माछ पानि तानि आएल मलाह तलाह माछ मारि लेलक गऽ माछ आनलक बेचलक गऽ खेलहुँ कीन कऽ धियापुता कऽ अथी केलहुँ गऽ कोनो पाबै नहि सकै छै पोखरिमे कोनो लाभे नहि अथिए नहि कए सकै छै गऽ की करतै गऽ कोइ अगोरै पेतै तब ने माछ रहतै मलहा सब जे छै से माछ मारि लए छै गऽ आओर कहब माछ मारि लए छै तऽ माछ खरीद कऽ आनलहुँ एकहक गो माछ एकहकगो माछ आनलहुँ सए टका पचास टका देलक ओकरा बनेलहुँ धियापुताके खिएलहुँ पिएलहुँ गऽ माछ अपन इसकुल गेल पढ़ै लिखै लऽ गऽ घरवला बाहरमे रहल अपन खेती पथारी केलक अपन माछ अथी केलक तऽ माछ छेबे नहि केलै पोखरिमे पानि सुखि गेलै सबटा माछ मरि गेलै गऽ अखनि पानि देलकै तऽ माछे अखन बच्चा खसेलकैए आब गऽ फेन आब नमहर तमहर हेतै तऽ फेन नहि कोइ अगोरतै तऽ फेन लोग मारि लेतै गऽ